अज्ज कल्ल जेह्डी सारे कोला बडडी जेह्डी मुश्किल ऐ ओ कुडिय़ां वास्तै आंदी ऐ ते जेह्ड़ी उन्न जेह्ड़ी टीनएजर कुडिय़ां सारे कोला पैह्लै उंदे वास्तै जेह्डी मुश्किल औंदी ऐ ओ एह् ऐ की बड़ी जेह्डी मुश्किल ऐ ओ मैं बी फैस कित्ती दियां न ते केई उन्न जोल्लै अस मैटाडोर बेच्च जंदे हे जंदे हे ते मेरी जेह्डियां कुडिय़ां दोस्त हियां औबी मेरे नाल गे जंदी ही ते कैश जेहड़े इक बार केह् होंया ही इक बार ते मैं अपनी दोस्त कन्नै जि'यै बैठी दी ही ते पिच्छु इक मिनस की एक अ एक मुड़ा गे आखी सकदे ओ ते मी लगदा ओह्दी ऐज होंनी कोई बाई त्रैई साल ते ओ पिच्छे बैठे दा हा ते ओहनै जेह्डी बड़ी शराब बी पीती दी ही ते ओह् शैल नशै च हा ओह् ते ओह् इ'यां मेरे दोस्त इ'यां कन्नै हत्थ कन्नै मलाई अक्खादा हा ते अ मेरे दोस्त ने इन्ना गोर नी कित्ता ते लास्ट बिच जोल्लै अ'ऊं उतरी जोल्लै अस दोनो उतरे अपने उत्थै आडे उप्पर ते जोल्लै ओह् कन्ने गे उतरेआ ते ओह् बलान स्टार्ट होई आ पुरे उत्थै लोके सामनै ते इ'यां कुड़ी दी बी इ'यां बेज्जती महसूस होंदी ते रोना स्टार्ट होंई गेई मेरी दोस्त ते उस टाइम जेह्डी दुर ही ते इक मैं ही ते इक मेरी ओर फ्रेंड ही अस दोनो उस्सी शैल मतलब की इ'यां डाटेआ डुटेआ उस्स मुड़े गी ते उस्सी उत्थुआ बगाई उड़ेआ ते जेह्डी साढ़ी त्री दोस्त ही जेह्डी रोआ दी ही ते उस्सी असे चुप कराइयै घर पेजेआ ते मतलब अज्ज कल्ल दे जमाने च ना ऐ कुड़िये आस्तै ते केह् अक्खदे मुश्किला गे ऐ ना ओह् ढंग दे कपड़े पा सकदी दे अगर ते ना ढ़ंग दे कपड़े पा सकदी ना घरो बार निकल सकदी ऐ ते ओर बी अज्ज कल्ल बड़ी मुश्किल आंदी जियां मैं स्कूटी पर जन्नी होंनी आ ते जेस टाइम मैं जन्नी होंनी ते उस्स टाइम ते जोल्लै सानु छुट्टी होंदी कॉलेज च ते उस टाइम बड़े इ'यां मुड़े कॉलेज दे बार खलोई जंदे जेह्डियां कुड़ियां स्कूटी उप्पर जंदियां उंदा पिच्छा करदे मतलब अज्ज कल्ल ते बड़ा आम होंई गेदा जे सब ते ओह्दे बाद जोल्लै मैं जा दी ही इक बार ते मेरी दोस्त बी ही मेरे कन्ने पिच्छे बैठी दी ही ते एक मुड़ा मतलब बाइक लेइयै आया ते ओ कट कुट मारा दा हा अग्गे ते ते जोल्लै अस अ मतलब अ ओनै असे कट मारेआ अस डिगने आह्ले हे बट अस बच्ची गे हे ते जियां अस उतरे ते मेरी जेह्डी दोस्त ऐ मैं ते चल चला दी ही उन्नै रकाई स्कूटी ते ओ उतरी ते मुड़े ने उस्सी पता नी केश बोलेआ ते मेरी जेह्डी दोस्त ऐ उन्नै अपने भ्रा दी बलाया ते ओह्दे भ्रा ने उस्सी शैल मतलब झंडा भ्रा दा दोस्त गै हा ते फेर उन्नै उस्सी ओह्दे कोला सारी मंगाई ही ते मतलब की अज्ज कल्ल दे जमाने च ते ऐ बड्डा आम होई गेदा ऐ